भारतांत तश्यो आमच्या बऱ्याश्या कलेच्यो शैली आसात पूण आतां कितें जाला भुरगीं शिकूंक वयतात आनी एकदां सुशिक्षीत जालीं कीं जी आमची संस्कृती आसा ताजे कडेन तीं मातशीं वळनात म्हूण उदाहरण आसा भजनी जी एक कला आसा भजन करपाची पूण आतां आमच्या शहरांनी व्हडलेशे कोण भुरगे भजन करतना दिसनात गांवांत पळोवंक गावता पूण शहरान सुशिक्षीत जाल्ल्या कारणाक आनी येवपाक वचपाक कम्युटेनशाक बी वेळ वयताच कारणान तांकां असो टायम गावना तशेंच लेडिसांची लेगीत फुगडी नांवाचो एक प्रकार आसा फावल्या वेळान जेन्ना भरपूर वेळ गावता तेन्ना तीं बायलां एकी कडेन येतात आनी फुगडी नांवाचो प्रकार खेळटात पूण आतां शहरांल्या बायलांक नोकरी धंद्या फुडें असो वेळ असो गावना ताका लागून असो वेळ रिकामी वेळ नाशिल्ल्या कारणान टायम पास करपाक तुमकां कितें जाय अशें नासता नायीजाल्यार टी वी आसा मोबायल आसा तितूंन सगळीं गुंतलेली आसात आनी ताका लागून फुगडी नांवाचो हो प्रकारूय हळूहळू लुप्त जातलो काय कितें अशें दिसता तसोच एक प्रकार आसा रांगोळेचो दारान आदी सगळींच जाणां सकाळीं फुडें रांगोळी घालतालीं पूण आतां हो प्रकार दिसना एक तें तें सेम रिझन आसा तेंच की सगळीं भुरगीं सकाळी उठोन इश्कोलाक धांवतात बायलो लेगीत सगळ्यो नोकरेक वयतात ताका लागून हें काम करपाचें कोणें असो प्रश्न पडटा आनी ताका लागून रांगोळी नांवाचो प्रकार सुद्दां आज अभावानूच दिसता दारांतसून पालखी वयता जाल्यरूच तो दिसता पूण आदीं पयलींच्या काळार प्रत्येक बायल मनीस न्हावन धुवन सडा संमार्जन करून दारान रांगोळी घालताली तें आयज काळ हळूहळू कमी जायत आसा